मूंखे घुमण लाइ पहाड़ी इलाइक़ो तमामु घणो वणंदो आहे ऐं मां काफ़ी सारी जॻहियूं घुमी चुको आहियां जीअं त हिमाचल प्रदेश में ऐं शिमला कुल्लू मनाली ऐं साउथ ॾखण में कोडाईकनाल मुन्नार ऐं ऊटी हिल स्टेशन्स आहिनि जेके पहाड़ी इलाइक़ा आहिनि जेके मां घुमियो आहियां ऐं मूंखे पंहिंजे भक्तीअ जे हंध में तमामु घणो वणंदो आहे इन करे केतिरा ई मंदर पिणु घुमियो आहियां जीअं त असांजे उल्हासनगर में ई विठोबा मंदरु जेके बिरला मंदरु करे चयो वेंदो आहे शिर्डी साई बाबा मंदरु शिर्डीअ में आहे ऐं ॿिया बि केतिरा ई घुमण जा जेके मंदर आहिनि उहे मां घुमी चुको आहियां